حیدرآباد ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے جس کی بنیاد قلی قطب شاہ کے بادشاہوں نے رکھی ہے اور کئی ایک برسوں پر اس کی تاریخ مشتمل ہے جو حیدرآباد ایک کئی ایک برسوں میں ایک نشیب و فراز سے گزرا ہے اور اس کی ترقی بے مثال ہے یہاں پر موسیٰ ندی اور گمنا جہن غم غم گنگا جمنا تہذیب موجود ہے یہاں پر بہت سارے بادشاہ نے حکومت کی ہے جیسے قلی قطب شاہی خاندان اور آصف شاہی خاندان اورنگزیب اور ہندو نظام اور موجودہ دور میں تلنگانہ گورنمنٹ اس پر حکومت کر رہی ہے اور یہاں کے بہت سارے تاریخی مقامات ہیں جیسے چار مینار ہے سولار چنگ میوزیم ہے گولکنڈہ قلعہ ہے اور بہت ساری تفریح تفریحی مقامات موجود ہیں